میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی پولیو سے حفاظت کرنے کے لیے سوئیں اور پولیو والی آتی ہے ڈراپ وہ پلواتے ہیں جو کہ گورمنٹ کی طرف سے آتے ہیں گورمنٹ کے ایجنٹ آتے ہیں جیسے کہ آسا ہوئی اسکول کی طرف سے ہوا آنگن باڑی ہوا ان سبھی میز کا یعنی استعمال کیا جاتا ہے ان سبھی جگہوں پہ یہ دیا جاتا ہے اور گاؤں گاؤں گھوم کے بھی دیا جاتا ہے سرکاری اسپتالوں میں بھی دیا جاتا ہے تو بچوں کو یعنی اکثر دیکھتے ہیں ہم گاؤں میں کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کا نا بہت ہی اچھا سولوشن یہ سب ہے کہ ہم گئے سرکاری ہاسپیٹل ہوا یہ ہر جگہ موجود ہے سرکاری ہاسپٹل تو گورمنٹ ہاسپیٹل ہوا وہاں ہم گئے تو وہاں ویکسین ملتی ہے ہم لوگ کو سوئیں ملتی جاتی ہے جو بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور سب سے اچھی یعنی کہ دوائی ہوتی ہے بچوں کے لیے سوئیں جو ہاسپیٹل میں سرکاری طرف سے دی جاتی ہے اسکولوں میں مدرسوں میں بھی دی جاتی ہے اور آنگن باڑی کیندر اور آسائیں سوکائیں ٹیچر ان سبھی کے دوارا بھی یہ سارے کام چلتے ہیں تو گاؤں میں جیسے بچے بیمار ہیں تو ان کے لیے دوائی بھی موجود ہوتی ہیں ان سبھی جگہ پہ تو آپ ڈراپ پلوائیں اور سوئی لگوائیں بچوں کو پولیو سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے